नृत्य म्हणल्यार हें सगल्यांक सगल्यांक आवडटा पयताल्यार सगळो खंयचोय भुरगो आसल्यार डांस म्हणजे तांकां खूब स्पेशल भशेन दिसता आनी ते लोकांक वांगडा सुद्दां हाडपाक श शकता केन्ना बी आमी सपोज स्टेजीर एन्युअल डे कितेंय फंक्शन आसल्यार कसलोय सुवाळो डांस मेन आसता तांचे हातून सो जेन्ना एकादी ऑडियन्स बसता तेन्ना तांकां डांस पळयता तांकां खूब आवडटा एंजॉय करता तांणी खूब खोशी जाता तांकांय दिसता आपूण असो डांस करूं आपूण असो नाचूं तांच्या वांगडा सो तांकां तातून स्टेप गेय्न कळटा मागीर तांकां आवडटा बेसिकली पळोवपाक आनी अशें करून आमकां आमचे संस्कृतीकूय फुडें व्हरपाक शकता आमकां खूब डिफरंट डिफरंट तरेचे नृत्य आमकां करपाक मेळटा पयताल्यार बॉलीवूड हातून आमकां बॉलीवूड स्टायल पॉपींग म्हणटा सेलसा जॅज सगळे तरेचे इवन क्लासिकल कथक डूवो सगळे हातून सो मोस्टली आमकां डांस प्रिफर करता एण्ड ताजे वांगडा म्युजिकूय ज्योयन करता सो जेन्ना आमी नाचता एकादो सपोज गणेश उत्सवा इतून आमी आमकां चड करून डांस जेन्ना बी केन्ना म्युसीज वाजलें जाल्यार आमी चड करून डांस हाका सगळ्यांक ओडून आफयतात एकट्याक धरतात आनी सगळीं इंजॉय करून बाकीचे काय सगळे राग बी सगळे पयस करून सगळे एका कम्युनिटीक एका सगळ्यांक धर्माक वा सगळ्यां एकठांय हाडटात आनी आमी एक नृत्य परफोम करता म्हणजे एक डांस बरो ब्युटिफूल परफोम जाता तांचे कडेन